हम छोटका बेपार छी मशीन चलबै छी ब्लाउज त्लाउज सबकिछु सिबै छी ढेरिक आदमीसब आबै छै सबके ब्लाउज सी दै छिए साया सी दै छिए सूट सलवार सी दै छिए शर्ट पैन्ट सबचीज सी दै छिए सब आदमी आबे छै जाइ छै ढेरिकसब आदमी आबै छै सबके जे जे चीज कहै छै सबके सबचीज सी दै छिए मशीने चलाकऽ सबचीज होइ छै बहुते मेहनति लागलै मशीन सिखैमे तऽ दू तीन महिना लागि गेलै मशीन सिखलिए ब्लाउजे काटैमे एक डेढ़ महिना काटिते काटिते सिखलिए साए काटैमे बीस दिन लागि गेलै तब सिखैमे लागलै एक डेढ़ महिना सिखते सिखते सिखलिए एकर बाद जाकऽ मशीन चलबै छिए अभी ढेरिक आदमी आबै छै पूरा टेलर जइसन चलै छै मशीन चलाबै छिए फेरसँ खाना पीना सबचीज होइ छै सबचीज सी दै छिए जे चीज होइ छै एकर बाद टुकड़ा तुकड़ा बचै छै तऽ ओकरोसब चीज सी दै छिए कहिओके अपना सबचीज करै छिए सिलाइ तिलाइ करै छिए